نقل و حمل کے سب سے عام طریقے جو کبھی کبھی ہم اپنے سفر کے دوران استعمال کرتے ہیں ان میں بہت سارے ہیں جب ہمارا سفر لمبا ہو تو اس کے لیے کار اور ٹرین یا بس بہت بہترین ذریعہ ہے پر میں زیادہ تر گاڑی ٹو ویلر بائک پریفر کرتا ہوں وجہ یہ ہے کہ اس سے سفر کا لطف اندوز ہونا بہت زیادہ جو قدرتی ماحول سے اور راستے سے لطف اندوز ہونا بہت اچّھا محسوس ہوتا ہے اور اس میں مزہ بھی آتا ہے اگر اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہیں یا فیملی کے ساتھ ہیں تو کار ایک بہت اچّھا ذریعہ ہے سفر کے لیے